سب سے زیادہ میرے اندر چینجیز آئے وہ کالج میں داخلہ کرنے کے بعد آئے میری اس سے پرسنالٹی امپروو ہوئی مجھ میں بولنے کی صلاحیت پیدا ہوئی جس کی وجہ سے میں نے وہاں کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور مجھے اپنے ہسٹری سوسائٹی کا پریسیڈینٹ بنایا گیا مجھے ایک ایوارڈ بھی ملا این ایس یو آئی سے بیسٹ لیڈر شپ ایوارڈ تو جو میرا اسکول کا جو وقفہ تھا جو میں نے وہاں پہ مدت گزاری وہ بہت ہی بہترین تھی